असां असांजो मूल असांजी शुरूआति असांजे साईं उॾेरेलाल सां थी आहे उन्हनि समाज खे बचाइण जे लाइ उॾेरोलाल जे रुप में अवतार वरितो हुयो ऐं हिन समाज खे हिन समाज खे बुरायुनि सां बचायो हुयो माण्हुनि खे राजाउनि जे अत्याचारनि सां बचायो हुयो ऐं ॿे ॿिया हुया असांजा संत कंवरराम जेके असांजा प्रेरक आहिनि जिन सिंधी समाज खे नईं दिशा ॾिनी आहे ऐं जिन समाज लाइ कम कयो आहे